विज्ञान पहले ऐसा नहीं हो रहा था तो ऐसा मिट्टी लगा कर नहा रहा था आदमी साबुन सेम्पुल नहीं था ये सब तो अभी हुआ है पहले मोबाइल उबाइल नहीं था ये सब कुछ तो जीवन के लिए कुछ नहीं तो है ऐसा मिट्टी आदमी साबुन सेम्पुल नहीं था मोबाइल उबाइल कुछ नहीं था वैज्ञानिक लोग सब बना बना कर मिट्टी लगाकर आदमी नहा रहा था अभी तो बन चुका है साबुन सेम्पुल तो बन रहा है तो अभी साबुन सेम्पुल तो बन गया है पहले नहीं बना हुआ था साबुन सेम्पुल तो मोबाइल नहीं था ये सब अभी हुआ है अभी सब पहना है पहले कुछ नहीं पहना हुआ था तो नहीं नहीं कुछ तो अभी बन रहा है सब पहले नहीं साबुन सेम्पुल मिट्टी कुछ नहीं था तो अभी सब बन रहा है पहले नहीं नहीं था अभी है सब चीज साबुन सेम्पुल मिट्टी सब आदमी लगा कर मिट्टी लगा कर नहाता था अभी तो साबुन सेम्पुल बन रहा है तो सब अभी ऐसा हो गया है बहुत ज्यादे मोबाइल उबाइल नहीं था पहले अभी मोबाइल उबाइल सब हो गया है अभी और